हमारे गाँव में हिन्दी ए सरल भाषा शुद्ध मानी जाती हैं और सबको पसंद भी लगता है और अच्छे से भूल भी लेते हैं और गाँव के लोग जैसे हैं बच्चियाँ हैं और दीदी हैं भाभी हैं और जेठानी देवरानी हैं ओ भोजपुरी भी बोल लेती हैं बोलती हैं तो ठीक लगता है और हिन्दी भी बोलती हैं तो ठीक लगता है और हमको भी अच्छा लगता है जैसे और ज़्यादा पढे़ लिखे हम लोग के गाँव में नहीं हैं कि जो इंग्लिस बोले ऊ इंग्लिस बोलेंगे भी कोई बाहर से बाहरी आएगा पढ़ा लिखा इंग्लिस बोलेंगे बोलेंगे भी तो हम लोग को समझ में उतना आता नहीं है इसलिए कि हम ज़्यादा पढे़ लिखे नहीं हूँ और जैसे में कि बच्चे हैं तो बच्चे को छोटे रहते हैं तो जैसे में कि हिन्दी में मम्मी है पापा है भैया है दीदी है बाबा है दादी है बोलने सिखाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है हिन्दी में बच्चे बोलते हैं तो और हम लोग यही हिन्दी बोलने भी अपने बच्चे और बच्चियों को सिखाते हैं तो सुन उन लोग को बोली सिखाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है और बच्चे भी हमारे हिन्दी ही ज़्यादा करके बोलते हैं औ हमारे जो गाँव की हैं औरतें आती हैं ओ भी हिन्दी में ही हम लोग से बात करती हैं औ बात करती हैं तो अच्छा लगता है और समझ में भी हम लोग को आता है हिन्दी भाषा और संस्कृत भाषा तो उतना नहीं कोई बोलता है और बोल भी पाता है थोड़ा बहुत तो उतना हमें समझ नहीं आता है समझ में नहीं आता है ज़्यादा करके छोटे छोटे अक्षर में जो इंग्लिस में जैसे डाग है कैट है एलिफैन्ट है फिस है ई सब हमको थोड़ा बहुत इंग्लिस में आता है बोल पाते हैं बाकी ज़्यादा इंग्लिस नहीं बोल पाती हूँ क्योंकि ज़्यादातर करके हम हिन्दी में ही बात करती हूँ अपने हसबेंड से और बच्चे से बच्चियाँ से और अपने सास से ससुर से या मायके भी बात करती हूँ तो हिन्दी में ही करती हूँ बहनें लोग का भी फ़ोन आता है तो हिन्दी में ही बात करती हूँ भाभी का फ़ोन आता है तो हिन्दी में ही बात करती हूँ और गाँव कभी भी मेरे घर कोई आता जाता रहता है तो हिन्दी भाषा हमें बहुत पसंद है और मैं हिन्दी में ही बात करती रहती हूँ इसलिए हिन्दी मात्रभाषा बहुत अच्छी लगती है और हम अपने अपने बच्चों को भी वही सीख देते हैं कि बाबू बच्चियाँ हिन्दी में ही बोला करो तो ठीक है तो बच्चे भी मेरे हिन्दी में ही बात करते हैं और मेरे घर परिवार जो सब लोग सदस्य हैं हम लोग घर में आठ सदस्य हैं और आठों लोग हिन्दी में ही बात करते हैं हमसे और हम भी उन लोगों से करती हूँ इसलिए हिन्दी भाषा बहुत हमको पसंद है और मैं हिन्दी में ही बोलती हूँ